मैंने बहुत से प्रोजेक्ट किए हैं मैंने अपने जीवन में बहुत से प्रोजेक्ट बनाए हैं कभी कभी मैंने मिलकर टीम के साथ भी प्रोजेक्ट बनाए हैं कभी कभी मैंने अकेले प्रोजेक्ट बनाए हैं हमें जितना ज़्यादा मुश्किल टीम के साथ प्रोजेक्ट बनाने में नहीं लगता उतना ज़्यादा हमें समस्याएँ अकेले बनाने में लगता है क्योंकि हमें ऊ अकेले बनाने में प्रोजेक्ट बहुत दिनों तक बनाना पड़ता है एक ही जगह पे अकेले बैठना पड़ता है कभी कभी बहुत ही बोरिंग टाइप का लगता है जिससे लोगों की उम्मीदें टूट जाती है कि वो अपना प्रोजेक्ट समय पर कम्पलीट कर पाएंगे कि नहीं हमें कभी कभी बहुत सी समस्याओं का समाधान करना पड़ जाता है कभी कभी शरीरों में दर्द उठने लगता है एक ही जगह पे बैठे बैठे और ऐसे प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा दिमाग खराब होने लगता है और प्रुजेक्ट बनाते समय कुछ गलतियों का भी ध्यान देना पड़ता है है कि गलतियाँ ना हो जाएँ जिससे हमारा प्रुजेक्ट पर गलत प्रभाव ना पड़े और लोगों को ये ज़्यादा अच्छी न लगे गलत होने के कारण इसलिए हम ध्यानपूर्वक प्रुजेक्ट को बनाते हैं जिससे लोगों को ये प्रोजेक्ट अच्छा लगे और हमसे और उम्मीद करें कि हम कुछ और अच्छा कर सकते हैं इसीलिए हमें ध्यानपूर्वक प्रोजेक्ट को बनाना पड़ता है